جی وعلیکم السّلام جی میں طیبہ بات کر رہی ہوں طیبہ ٹریول ایجنسی سے جی بولیے جی ضرور لیکن میں آپ کو صلاح دینا چاہوں گی کہ چائنا اور نیپال میں آپسی معاملہ چلتا رہتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ لداخ نہ جا کر کے آپ جموں چلے جائیں تو میری تو صلاح یہی رہے گی باقی آپ کی مرضی ہاں تو آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو کونسی کار چاہیے اور آپ کے فرینڈس کتنے ہیں ہاں تو میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گی کہ پر پرسن ایک ہزار روپے لگیں گے تو آپ کے چھ ہزار روپے ہو گیے تو آپ بتائیے دیکھیے ہماری تمہیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہماری ٹریول ایجنسی نمبر ون ایجنسی ہے تو آپ دیکھ لیجیے لیکن جب آپ بول رہے ہیں تو پر میں آپ کا ایک ہزار روپے کم کر دیتی ہوں تو پانچ ہزار ہو جائیں گے تو آپ لوگ آپ ایک آپ کی گا آپ کو آپ کو کار کب چاہیے ویسے ٹھیک ہے تو میں آپ کی کار بک کر دیتی ہوں شُکریہ